गांवगिऱ्या समाजांत खेळ खेळून व्याक्ती आप आपली वेगवेगळी कुशळटाय तयार करूंक शकता आनी आसा ती सुदारपाक शकता आतां उदाहरण खंयचोय खेळ खेळटलो जाल्यार पयली सकाळी फुडें उठून मैदानार हजर आसपाक जाय जावं सांजे वेळाचेर जर सराव चलता जाल्यार त्या वेळार योवपाक जाय हातूंत कितें जाता तुका वक्तशिरपणा म्हणजे वेळेचें भान उरता आपूण सकाळी सं जर मैदानार सराव जातलो जाल्यार सं पावपाक जाय त्या खातीर बेगीन उठपाक जाय हे उठपाची एक कुशळटाय आसता पळय ती सुदारता नाजाल्यार कितें जाय तितलो वेळ णव जायसर आठ जायसर हांतरुणार पडून उरता ही एके तरेची आळस जो आसा हो आळस सुदारप म्हणजे ही कुशळटाय सुदारप ही नवीन कुशळटाय तयार करपाक शकता दुसरे म्हणजे तुजी कुवत आसा ती तूं सुदारपाक शकता ताका स्टॅमीना म्हणशीत आतां फुटबॅाल खेळटलो क्रिकेट खेळटलो जाल्यार तुका धांवापाक जाय धांवपाक जाय उडयो मारपाक जाय तूं थकुंक फावना पांच धा मिनटानी तूं जर थकलो जाल्यार तूं फुडें खेळपाक शकना सो सराव करून करून खेळ खेळून तुजीं ती कुवत म्हणजे तुजो स्टॅमीना सुधारता अशें तरे तरेचे गूण आसतात जे खेळांतल्यान सुदारतात शिस्त लागता एकामेका कडेन कसो वागप कोणांक दुखावप ना कोणाचेर बेठीत खोट मारप ना कोणांक तापोवप ना हे गूण तुजे कुशळटाय सुदारता तातून आनी अशें तरेन मनशाचो स्वताचो विकास जाता ही एकेतरेची कुशळटाय